سرکار کی کچھ اسکیمس ہیں جو مجھے معلوم ہیں اور میں ان کا فائدہ بھی اٹھاتا ہوں جیسے مفت بجلی دو سو یونٹ تک سرکار ہمیں مفت بجلی دیتی ہے اور کووڈ نائنٹین کے دوران سرکار ہمیں مفت راشن دیتی تھی جس میں دال چینی آٹا سب ملتا تھا پر اب سرکار نے اس مفت راشن میں سے چینی نکال لی اب چینی نہیں دیتے صرف آٹا اور چاول دیتے ہیں جس وجہ سے بہت لوگ چینی نہیں خرید پاتے جو مفت راشن سے لیتے تھے پر اب اس میں چینی نہیں مل رہی جس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور لوگ سرکار سے درخواست کرتے ہیں کہ راشن میں پھر سے چینی دی جائے جس پہ سرکار کچھ نہیں کرتی